हमारे राजस्थान में काफ़ी कॉमेडियन क्लब स्टैंडअप कॉमेडी इवेंट हैं होते हैं और अभी भी हैं चल रहे हैं जैसे के आप ये लाफ मैराथन टू पॉइंट टू कोटा कॉमेडी क्लब देख लिजिए अनुप्रा सालंका कॉमेडी शो है और हर गुरुवार को अपना ये जो कॉमेडी नाइट होता है तो काफ़ी कुछ क्षेत्र है जहाँ पर कॉमेडी हो रही है और लोग काफ़ी लुत्फ़ भी उठाते हैं उन शोज़ का और काफ़ी अच्छे अच्छे कलाकार भी हमारे राजस्थान से खूब निकल कर अभी राजस्थान में भी काम कर रहे हैं और बाहर भी जा रहे हैं